आज पडना आनी ब्यावेन म्हणटा म्हण शेत करप म्हळ्यार जीव काबार जावप तरी आसतना आमी शेत करता कित्याक लागोन हे गोंयची तांदूळ आनी गोंयची शेत ते घटसाणे लागोन आनी कसलो रोग पिडा कितें जायना आनी आमी बरी आसता आमकां हेल्त बरें मेयटा आनी भायलें कितें खालें जाल्यार आमकां तें पचना

बेण बरें आसना त्रास जाता पूण तोरी आसतना आमी शेत रोंयता सोडिना